हैलो होर पाजी केह् हाल ऐ बस बधिया बधिया बस्स मेै इत्थै आफिस ही ऐ नेईं केह् केह् सोचेआ फ्ही तुसें ओह् जेह्ड़ा बंदा भैया आक्खै दा हा जुड़ने गी साढ़ै कन्नै

मिगी अपने में थोह्ड़े नोआड़े बारे च इंफरमेशन जानकारी लैती अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नेईं पता केह् हुंदा नी दिक्खो हुन असें ता अस इक दुए गी जानदे जां बिजनेस बगैरा जानदे ना खूब जानदे के कियां केह् करना कियां हैह्ना एहदे च होंदा कोई कल्ला बंदा शायद कोई पंज दस्स आई जा ता बंदे गी थोड़ा घाटा बी पेई सकदा हैना क्योंकि त्रीआ बंदा जुड़ी गेआ ते फ्ही तिन्नो बराबर के होने चाहिदे ना मतलब उस्सै तरह कम्म उन्नै बी करना चाही दा ना

अच्छा अच्छा अच्छा आंआं आं ते जां जां दिक्खो ना केह् होंदा ना के अपने शेयर बंदा कोई थोह्ड़ा बाहर करी आं इयां होई सकदा ना मतलब बिजनेस बारे तुसेंगी पता के बंदा चाहिदा कोई यकीनन बंदा चाहिदा जेह्दे पर यकीन होवे असेंगी कुछ कल गी ऐसे वैसा नी करै कुछ आहो आहो जां ओह् बी करी सकदा जां कुतै आफिस दियां फाइलां हुंदियां अपनियां उऐ कोड बगैरा चेंज करी सकदा हैना दिक्खी लैओ मेरा स्हाबा ठीक बी होना चाहिदा वैसे अगर मिगी लगदा ठीक ते अग्गै केह् पता यरा कुसा दा हुन हांजी हांजी

नेईं उसी पूरा फुल चार्ज नी देना फिलहाल ना आहो आहो चलो कोई नी फी रक्खी लैन्ने आं उसी ठीक ऐ ओ ओके ओके ठीक ऐ